हमरासभके लिए पहिले टाइर गाड़ीसे हमसभ यात्रा करै छलिए तकर बाद साइकिलसे यात्रा करऽ लगलिए तकर बाद नयामे टेम्पू आबि गेलै जीप आबि गेलै अहाँसे कहू जे फोरव्हिलर आबि गेलै एखन तऽ एगो बैटरीवला गाड़ी सेहो चलि अएलै हँ इएहसबसे हमसभ यात्रा करै छलिए लेकिन ट्रेन सनक सुविधा कोनो सवारी नहि छलै पाइओ कम लगै छलै आओर हमसभ दूर दूर तक यात्रा कऽ कऽ हमसभ बैठल छी एखन तक लेकिन हमरासभके सुन्दर सबसे सुन्दर ट्रेन सवारी बढ़िआँ छलै जीपा तऽ समय छलै जे छलै तऽ ओहि सबसे जे लोक जाइ आबै छलै लेकिन एखन तऽ वएह बोलेरो भऽ गेल स्कार्पिओ भऽ गेल एहि सबके तऽ यात्रा एखन चलि रहलै हँ लेकिन हमसभ आब तऽ कतहु जाइए लाइक नहि छी हमसभ कहुँ जाइओ नहि रहलहुँ हँ लेकिन हमसभ टाइर गाड़ी सबसे बेसी खेती आओर पथारी करै छलिए आओर कहुँ कर कुटमैती सेहो सब जाइ छलिए हँ विवाह शादीमे हमसभ जाइ छलिए ओहि समयमे टाइर गाड़ी बैल गाड़ीसँ जाइ छलिए आब तऽ गाड़ीके कोनो कमिए नहि छै आब तऽ लोक गाड़ी बहुत सैकड़ो भऽ गेलै आब तऽ हजारक हजार गाड़ीके जरूरी होइ छै तऽ तुरन्त आबि जाइ छै एहिना कऽ कऽ अपन